کائنات کے بارے میں سائنس دانوں نے کائنات کے کائنات کا علم رکھنے والوں نے دنیاوی علوم رکھنے والوں نے بہت سی کوششیں کی بہت سے کام کیے انہوں نے اتی کوششیں کی کی انسان کو ہوا میں آسمان میں پہنچا دیا ہوا میں اڑا دیا یہاں تک کہ چاند تک پہنچا دیا اور سمندر کے سمندر کے تھاؤ میں سمندر کے گہرائیوں میں پہنچا دیا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جو پریشانیاں آتی تھی ان پریشانیوں کو ختم کر دیا اور اتنی ترقی کی کہ انسان کو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں مکمل کرا دیا اور اسی طرح کائنات کے بارے میں ہمیشہ ریسرچ اور حل ہوتے رہتے ہیں تحقیق ہوتی رہتی ہے اور اس کے الجھ جانے اللہ جانے کتنے ہی رازوں کو حل کر لیا گیا ہے تحقیق کر لیا گیا ہے اور مزید بہت سی چیزوں کی تحقیق ضروری ہے